اردو زبان میں سچے واقعات پر بہت سی کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں جو مختلف موضوعات پر مبنی ہیں یہاں کچھ کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سچے واقعات پر مبنی ہیں راول پنڈی کے کا قاتل از ابن صفی ابن صفی کی مشہور جاسوسی ناول سیریز از ابن صفی کا یہ جزء راول پنڈی کا قاتل بھارتیہ شہر راول پنڈی کے ایک واقعے پر مبنی ہے اس ناول میں مختلف سچے واقعات اور رازیات کو پیش کیا گیا ہے ایک سچی کہانی از غلام عباس غلام عباس کی کتاب ایک سچی کہانی بھارتیہ شہر دہلی کے ایک واقعے پر مشتمل ہے جو ان کے خود کے تجربات اور تحقیقات پر مبنی ہے اس کتاب میں واقعات کے ساتھ ساتھ ملکی اور سماجی مسائل پر پراسرار طور پر مطالعہ کیے گئے ہیں